अॼुकल्ह जे ज़माने में नवीं नवीं एंब्रॉइड्री आयूं आहिनि जो की मां मां कंदी आहिंया और आसे पासे टेलरनि खे पकिड़े करे नवां बटन्स नवीं एंब्रॉइड्रीस टेलरनि खे ॿुधाए करे हुननि सां ठहाराईंदी आहियां और नवां नवां जीअं सिपूं आयूं आहिनि पहिरीं जे ज़माने में सिपूं न लॻाईंदा हुआ कुर्तीज़ में मां हो लॻाए करे टेलरनि खे चवंदी आहियां ईअं मुंहिंजी कुर्ती ठाहे और मां ठाहे ठाहे करे पाईंदी बि आहियां हुव कुर्तीज़ जेके की अॼुकल्ह जे ट्रैंड में या फैशन में हली रहियूं आहे